हमरा अरके शादी बिवाहमे जाइ छियै गीत गाबयमे बढ़िआँ लागय छै शादी बिवाहमे सब रङ्गके गीत गाबय छै आओर ओइसँ शादीमे कुमारके गीत कहय छै बिवाहवला गीत कहय छै आओर बराती आर सब आबय छै सबके गाना गाबय छै जे बरा सब गीत बढ़ियें लागय छै सुनयमे गीत जाइ छै बराती आरमे जाइ छै अच्छे लागय छै सुनयमे गीत गाबय छै तऽ बहुत बढ़िआँ लागय छै सुनयमे हमरो आर आओर सब मिलके गाबय छियै बढ़ियें लागय छै गीत गाबयमे शादी आरमे आओर हर जगह कतहु भी जाइ छियै तऽ सब कोइ मिलके गयबो करय छियै ओइमे साक्षरतोके गीत गाबय छै सब गीत गाबय छै ओइमे बहुत सब आदमी रहय छै दूरोसँ आबय छै सब कोइ गीत गाबय छै सबके गीत बढ़िआँ लागय छै अपनो गाबय छियै सबके सङ्ग बिवाह गीतमे सब रङ्गके गीत आबय छै कुमारी गीत सुनयमे बढ़िआँ लागय छै बिवाह गीत उहो बढ़िआँ लागय छै सुनयमे जब विदा होइ छै उहो गीत सुनयमे बढ़िआँ लागय छै भगवानके गाना गाबय छै गीत गाबय छै उहो सुनयमे बढ़िआँ लागय छै गाबय छियै सब कोइ मिलके गाबय छै